तशें तर बरयताना म्हणल्यार जर तर हांव एक अशी काणी वा कसले बरे अशे इम्पोर्टंट टॉपिकाचेर वा कॉन्सेप्टाचेर बरयता आनी जर तर म्हाका न्यू आयडिया आसा येना काय कशें फुडें असो तें जर हांवें अर्दीत काणी बरयलां आनी अर्दी म्हाका येना जाल्यार अशी म्हाका मातशी स्ट्रेस वा एन्जायटी अशी फील जातात म्हाजो उपाय म्हळ्यार हांव पयली म्हळ्यार हांव पयलीच तशे स्ट्रेस वा एन्जायटी जावं नाका म्हणून हांव अशें शेड्यूल्ड करता म्हाजे सारको आनी हांव वीथ ब्रेक घेवन घेवन बरयता कंटिन्युअस म्हाजे कडेन अशें बरोवपाक जायना सो अगेन जर तर म्हाका तशें जालें एन्जायटी अशें स्ट्रेस जशें म्हाका पेस वयलो तकलेन जाल्यार हांव पयलीं म्हळ्यार एक नॅचरल नेचर सोग घेता हांगाच्यान धा मिनटांचे धा पंदरा मिनटां पयस हांव अशें कसलोय पार्क आसूं वा बेश्टे अशे खंय गार्डन न्ही वा अशें भोंवपाक वयता दुसरें म्हणल्यार हांव भुरग्यां वांगडा म्हाजे जें म्हाजें क हें आसा भयण वा भाव हा तेंच्या वांगडा हांव खेळ खेळोंक वयता वा तेंच्या वांगडा उलोवपाक अशें हें करता म्हळ्यार अशें मायंड म्हाजो तकली मातशी अशी फ्री जावं आनी मातशी नीव आयडियाज येवं म्हणून म्हाका फुडें म्हाजें बरोवपाचें कशें आहा तें बरो बरोवपाक बरें जाय म्हणून बरोवपाक म्हाजें सपोर्ट करता तीं म्हणल्यार म्हाजें आवय बापूय आनी म्हाजी भाव भयणा आनी म्हाजी इश्ट एक म्हाजे बेश्ट अशे इश्टूय आसा जी म्हाका सपोर्ट करता फिडबॅक म्हणल्यार आयज परंत हांवें ज्यो पय काणयो बरयल्ल्यो आसा त्यो हांवें म्हाज्या आवय बापायकूय आयकला आयकल्या आनी म्हाज्या इश्टांकूय आयकल्या बरो म्हळ्यार बेस्ट फिडबॅक म्हळ्यार तें एक अशें चोडूं आशिल्लें की ताका अशें अशें तें डिमोटिवेटेड अशें अशें ताका जाल्लें आशिल्लें तें म्हणून एग्जामेचे तितून मागीर हांवें ताका तेज्या खातीर एक अशें धाकटोसो जो एक ल्हानशी काणी शिवरली तेजी शि सिटेशन आ तेजी जशी परिस्थिती आहा तशी पळोवन ताका अशें समजो म्हणून तें की समजो तेका बरें तरेन समजून म्हणून आनी ती तेणे आयकून तें मातशें अशें मातशें प्रोत्साहन जालें मोटिवेटेड जालें म्हणून ताका तेणे म्हाका अशें खूब अशें बरें फिडबॅक दिलें की तूं अशें फुडें अशेंच बरें आनी लोकांचें अशें म्हळ्या मन तेंचें अशें जीक लोकांचें कोण न्ही हा आनी बुकाय बरें म्हणपाक लागलें तें म्हाका हो म्हाका बेश्ट फिडबॅक मेळिल्लो म्हाका